हैलो अच्छा सरपैंच नमस्ते अंजी अंजी सरपैंच जी केह् हाल ऐ बस ठीक जी

ओहो सरपैंच जी में बी घर आये दा हा ते बड़ा मुशकल आना इत्थां आना बड़ा मुशकल ऐ जनाब चलो कोई गल्ल निं में अपने हेल्पर गी आक्खना ओह् करी दिंदा तुसेंगी फोन करना में उसी कोई गल्ल निं में हेल्पर रक्खा उसी करना फोन भेजना उसी में कोई गल्ल निं आं चिंता निं करो तुस